सोशल मिडियापर एगो फोटोग्राफर रौशन कुमार एगो फोटो घिचैत ई फोटो बहुत अच्छा घिचै छै ओ उगता हुआ सूरज आओर चाँद रौशन फोटो बहुत अच्छा खिचै छै पेड़ पौधा आरो पक्षी सबके फोटो बहुत अच्छा खिचै छै ओकरो फोटो खिचैके तरीका हमरा बहुत अच्छा लगै छै हमहुँ भी ओकरे लखिन फोटो घिचैके चाहै छियै हमरा पासमे भी कैमरा नहि छै इसीलिये मोबाइलसँ घिचै छी इन्स्टाग्रामपर फोटो खिची पोस्ट करै छै ओकरो फोटो बहुत अच्छा बहुत पसन्द आबै छै हमे भी ओकरा लेखिन फोटो खिचै लए चाहै छी लेकिन हमरा पासमे कैमरा नहि छै तऽ हमरासँ नहि होइ छौ

आओर इन्स्टाग्राममे पोस्ट करैमे बहुत अच्छा लागै छै देखैमे